हा मां ध्यानु ऐं प्रणायाम बि कंदी आहियां ध्यानु करण सां मूंखे ॾाढी ई शांती मिलंदी आहे ध्यान में जॾहिं मां अखियूं बंदि करे वेही रहंदी आहियां तॾहिं मां पंहिंजे गुरूअ खे यादि कंदी आहियां ऐं ध्यान में हुजण सां मूंखे मुंहिंजे मन में ॾाढी ई शांती मिलंदी आहे जेके बि ॿियनि जे बारे में कोई ग़लति ॻाल्हियूं केरु चवंदो आहे उहे सभु मूंखे शांतीअ सां मुंहिंजे मनु मां निकिरी वेंदियूं आहिनि ध्यानु करण सां मूंखे ॾाढी ई शांती मिलंदी आहे ऐं प्रणायाम माना मांगी तव्हां ध्यान में वेही रहो ध्यान में वेही करे पंहिंजे गुरुनि खे यादि कयो पंहिंजे अंदरि में छा हली रहियो आहे उहो सभु मन में अची वेंदो आहे ध्यानु करण सां अंदरि छा उथल पुथल पई थिए उहो बि ख़बर पवंदी आहे त मुंहिंजे लाइ त ध्यानु करणु ॾाढो ई ॾाढो ई ॾाढो ई सुठी ॻाल्हि आहे मूंखे ॾाढी ई शांती मिलंदी आहे ध्यानु करण सां मां रोज़ु कलाकु वेही करे ध्यानु कंदी आहियां